मुंहिंजे वॾे पप्पा जे छोकिरे जी शादी हुई अहमदाबाद में त हितां खां असां सभई मिटु माइटु गॾिजी करे ऐं बस में विया हुआसीं तेॾीमहिल जी सफ़ा मुंहिंजी यादगार थी वई छो त शादीअ जी बस हुई नचंदे टपंदे विया हुआसीं हिक ॿिए सां गॾु रोटी हिक ॿिए खे ॾियण जी नाश्ता करण जा लाॾा गाइण जा नचण जो घुमण जो ऐं झूनी पुराणी यादो याद करण जी कहिड़ी न मज़ा हुई उहा छो त हुअं त मिटु माइटु गॾिजी न असां कंदा आहियूं पर अहिड़ो ई त मौको थींदो आहे जिते सभु गॾिजी करे हिक ॿिए जे बारे में वाधारे ॼाणंदा आहियूं ऐं मौज बि मचाईंदा आहियूं हेॾे ना वॾे आवाज़ सां डीजे वॼायो हुओ सभई नचूं पिया विडियो बि त लाहियूं पिया अहिड़ो त मज़ो कयूंपिया जेको त मां बयानु ई नथी करे सघां उहो मज़ो त मां भूलिजी ई नथी सघां छो त हाणे त सभु पंहिंजे शहर में अलॻि अलॻि रहनि था कंहिं वटि एतिरो टाइम ई कोन्हे की कंहिं वटु वञी करे टे चार ॾींहं रहूं ऐं गॾु ई मिलूं त जॾहिं सभु गॾ मिलंदा आहियूं तॾहिं जो जेको मज़ो आहे उहो त कुझु ओर ई आहे न